हैलो जी सर नमस्कार सर मैं सर्व मंगलम राधा नपतुल्लाहगंज ऑफिस में मेरा फ़ोन लगा है जी यह हमारे बड़े भाई हैं उनकी हमको शादी समारोह करना था नपतुल्लाहगंज में जी भैया हाँ जी जी जी बारात घर करना चाह रहे थे बीस जून हाँ जी जी चेक कर लीजिए

हमको दो दिन के लिए चाहिए है इक्कीस बोलने पर भी बोलने पर भी

उन्नीस तारीख को चाहिए रहेंगे दस और बीस तारीख को चाहिए रहेंगे पन्द्रह मतलब टोटल पन्द्रह कमरे चाहिए रहेंगे बीस को सिर्फ़ पन्द्रह चाहिए और उन्नीस को दस चाहिए भोजन भी चाहिए है तीन सौ सर समान्तर शादियों में देखा जाता है तीन टाइम ही भोजन रखते हैं नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना

जी जी और दो दो दिन का नहीं जैसे ठीक है सर आपने जानकारी दे दी मैं नोट कर लेता हूँ मैं आपको पुनः फ़ोन लगा कर और यह बुकिंग करवा लेता हूँ ठीक है सर ठीक है सर धन्यवाद धन्यवाद